मध्य प्रदेश राज्य में घूमने के लिए भिन्न प्रकार के वाहन हैं और यात्राएं करने के लिए विभिन्न प्रकार के सर्वोत्तम साधन हैं जैसे बस ट्रेन रेल बस और हम यहाँ पर हवाई यात्रा भी कर सकते हैं और यहाँ पर बाइक के द्वारा भी परिवहन कर सकते हैं यहाँ पर लोकल बसों के साथ साथ अन्तर्राज्यीय बस भी चलती हैं चाहे आप को लोकल बस चाहिए हो या एसी वाली अच्छी बस चली हो यहाँ पर दोनों प्रकार की बसें उपलब्ध हैं आप को सभी छोट बड़े ग्राम शहर नगर ब्लॉक से जोड़ने के लिए तो राज्य में घूमने के लिए सर्वोत्तम साधन है तो वह बस है क्योंकि बड़े से छोटी जगह छोटी छोटी जगह बसों का आना जाना बहुत अच्छा और सुचारू माध्यम है बस के द्वारा हम प्रत्येक स्थान पर घूम सकते हैं जो छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पर ट्रेन भी नहीं जाती है वहाँ पर हम बसों के माध्यम से घूम सकते हैं तो मैं कहूँगी कि बस एक सर्वोत्तम साधन है परिवहन का क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की बस चलती हैं